असांखे रेडियुनि में समाचार ॿुधणु सुठो लॻंदो आहे पर असां टीवीअ में टीवी जा चैनल बि ॾिसंदा आहियूं जीअं आज तक आहे इंडिया टीवी आहे ऐं डी एल एस न्यूज़ बि असां ॾिसंदा आहियूं हुन में सभु ख़बरूं सुठियूं मिलनि थियूं जीअं असांखे समाजिक जूं जेको आहिनि राजनैतिक मुदो ऐं स्पोट जा क्रिकेट बि ॾिसण में सुठो मतिलबु ॿुधण में सुठो लॻंदो आहे ऐं कुंभ जो जीअं असां न वञी सघियासीं इलाहाबाद में कुंभ जो ॾिसण मेलो त असांखे इन चैनल जे माध्यम सां घणेई संतनि जा नागे बाबनि जा सभिनीनि जा दर्शन थींदा विया घरु वेठे असांखे सभु ख़बरियूं मिलनि थियूं